कॾहिं कॾहिं अहिड़ो मौको ईंदो आहे कंहिं वक़्तु असां सोचींदा आहियूं की हाणे असांखे अठनि ॾहनि ॼणनि जी रोटी ठाहिणी आहे पंहिंजे घर वारनि जी दाल पिसाई आहे अटो ॻोयो आहे चांवर पिसाया आहिनि एतिरे में मुंहिजे धीअरुनि जो अची वियो उहे टे पाण में आहिनि उन्हनि जा टिनीअ जा हस्बैंड ईंदा ऐं टिनीअ जा ॿार ईंदा उन जा ॿ ॿ ॿार थी विया उन सां गॾु वरी पंहिंजो डॉगी खणी ईंदी भई हुन जे लाइ बि ठाहिजे उन जे लाइ त कुझु अलॻि ई ठहंदो आहे हाणे हेतिरा पंजुवीह ॼणा थी वियासीं हुनखे करण जे लाइ दाल वधीक पिसाईंदी आहियां ऐं उनखां पोइ चांवर अलॻि सां ॿिया पिसाए छॾींदी आहियां ॿिनि गैस खे हिक पासे वारीअ जे गैस खे रखी ईंदी आहियां चांवर ठाहिण लाइ हिक कूकर में दाल जो रखी ईंदी आहियां जल्दीअ में आलू कटिजी वेंदा आहिनि आलू थी विया अटो तेतिरो कयो आहे उनखां वधीक थोरो ॻोए वठंदा आहियूं अधु फुल्का पासे वारीअ खे चवंदी आहियां जल्दी कर फ़टाफ़टु तओ रख मां तुंहिंजे घर में अचां थी जैसीतईं मुंहिंजे घर में मां पंहिंजा फुल्का पचाए करे ऐं उनजा घर में पचाए सभिनी खे ख़ुशि त करणो पवंदो न हाणे ईंदा ॿार असां थोरी चवंदासीं वञी बाज़ारि मां वठी अचो बज़ारी खाधे में आहे छा तंहिं करे असां पंजुवीह ॼणा वेहंदा आहियूं जल्दी में केर हेठि वेही रहिया केर मथे वेही रहियां पाण मिली जुली खाधो खाईंदा आहिनि